तोहर टेम्पूसँ हमे गेल रहियै हन बजार हमरा मार्केट करयके रहय हम तोरा टेम्पूसँ गेल रहियै हन बजार आओर ओकर बाद हम जे छै हम गलतीसँ तोहर टेम्पूसँ उतरलियै हन हम अपना घर एलियै हन तऽ गलतीसँ हमर पयरसँ छुटि गेलय हन आओर ओकरामे हमर कीमती सामान रहय तू जहाँ भी छओ ने आ करके हमर पर्स हमर घरपर दे आहऽ आओर नहि तऽ हम जे छै एहन कि ओकरा खातिर जुर्माना लगथुन हन आओर बाकी बात हमर ओकरामे रहनि जे पर्समे मोबाइल रहनि आओर सोना भी रहनि आओर हमर हैन जे छै ने कि घरपर आ करके लौटा दो आओर नहि तऽ हमे हैन तोहर रूम तक हैन पता लगेतय लगेतय तऽ हम पहुँचिये जेबय ताकि हम तोहर नाम जानय छियौ आओर इसलिए हैन हमर अपन आदमी सभके भी बोललियैन कि जे हमर उहाँपर पर्स छुटि गेलय उ सभ भी गुस्सा हो रहलय हन कि जाय करिके हम देबनि नहि तऽ जे उहाँ जा करिके तोरा मारपीट करतौ हन आओर ओकर बाद हैन थाना आना हम जाइ छियै रिपोर्ट उपोर्ट लगा लिखा देबनि आओर नहि तऽ अगर तू भला आदमी छहोअन तऽ हमरा आ करिके घरमे दे आहो बस आरो आओर नहि एहन अगर जँ तोरा लौटाबयके छौ तऽ हम जाइ छियौ थाना जे केस एस कर देबोहन ओकर बाद तू खिचड़ी खाइत रहियैन आओर ओ एगो सोना खातिर आ ओकर बाद मोबाइल खातिर हैन तोरा हैन मतलब साल डेढ़ साल के हैन मतलब अपना खिचड़ी खात रहियौ आओर इसी कारण हन आओर नहि तऽ हमरा तू ने भला आदमी छहो तहन घरपर आबिके दे आओर हमरा इहाँ आदमी सभ गोसा हो रहलै जे आ ओकर बाद हैन छिकी जेतौ टेम्पू एम्पू भी छिनबा देबौहन आओर इसी कारण या तऽ अगर जँ हमर तऽ सामान लौटा देबौहन पर्स लौटा देबौ तहन अपना रोजगार जे छै तोरा अपना करैत रहबौ हन ओकरा से कोइ दिक्कत नहि छै आओर अइसन काहन ककरो साथ नहि होइके चाही अगर जँ कोइ भी आदमी अपना सामान भुलि गेलय हन अगर छूटि गेलय तऽ ओकरा किछु एहन कि जे अपने ईमानदारीसँ लौटा दैके चाही बस आर एकरे महान आदमीके खुश रहयके चाही आओर ईमानदारीसँ काम करयके चाही ताकि एहन अपना भी भला होइ आर दूसराके भी भला होइके चाही बस आर कि एहन जे अपना यही ईमानदारी के खाना खाइक चाही चोर बेइमानके नहि आओर हमर सामान जे छै अऽ वापस हमरा घरपर आ करके लौटा दहो आरो